ہیلو السّلام علیکم جی میرے کو آپ کے پاس سے کچھ موبائلس ہونا تھا آپ کے پاس کون سا کون سا ہے بتائیے ذرا میرے کو ون پلس ٹین پرو فائیو جی موبائل چاہیے جی وہ چاہیے تھا جی او کے جی ہاں اچھا جی اُس اُس کا بیسک کچھ مطلب یہ کسیا چلتا ہے اِس کا کیمرہ وغیرہ اِس کی ریکارڈنگ اچھی فسیلٹی ٹرینڈ میں ہے بولیے آپ ذرا ایسا مطلب تو مطلب یہ جی جی اچھی بات ہے جی اِس کا کیمرہ تو اچھا چلے گا نا مطلب کلیرٹی اچھی آئے گی کال ریکارڈنگ وغیرہ وغیرہ سب جی اچھی بات ہے اور ویسے اِس کا پرائس کیا ہے کہ کیا خاص ماشاء اللہ کچھ کم نہیں ہوتا کیا آپ کو مجھے اتنا میرا بجٹ نہیں ہے جی جی جی تو ای ایم آئی میں کتنے منتھ کی ہے کیسی ہے فیسلٹیز اُس کی جی تو کتنے بھرنا پڑے گا مجھے منتھلی ہر مہینہ جی اچھی بات ہے اِنشاء اللہ میں لوں گی اوکے چلیے چلیے جی اچھی بات میں آپ کو دے دوں گی ڈیٹیل چلیے لے لیجئے ڈیٹیل چلیے جی اچھی بات ہے چلیے اللہ حافظ چلتے ہیں بھائی